जय झूलेलाल मां बग़ीचे में उगण वाले फूलनि खे मंदर में चाढ़ींदी आहियां जीअं गुलाब जो गुल थियो नीलो भंभो गुलाब जो गेंदे जो फूल थियो उन खे मंदर बिघर में चाढ़े करे पूॼा कंदी आहियां ऐं फलनि खे जीअं अमरुद विग़ैरह अमरुद अमरुद नाशपती आहे आदि थींदो आहे त उन खे उघाए ऐं फलु पहिरीं मंदर में चाढ़ींदी आहियां पोइ पाण खाईंदी आहियां इन खे मूंखे मूंखे सुठो फूल फल फुल उगाइणु ऐं उहिनि जी देखबाल करणु सुठी लॻंदी आहे घर में इहो हरियाली हरियाली थियणु खपे ऐं वणु पैधा सुठा लॻंदा आहिनि